मेरे गाँव में युवाओं के लिए सबसे लोकप्रिय कार्य स्थल शक्तिनगर एन टी पी सी थर्मल पावर प्लांट है वो जो युवा है जो यहाँ काम करते हैं वो शक्तिनगर शहर में प्रवास करते हैं और वे यहाँ पे विशिष्ट कार्यों में इलेक्ट्रिसियन का काम वेल्डिंग का काम हेल्पर का काम और सीटर इत्यादि का कार्य करते हैं